साढ़ा साढ़ा मकान ते शैह्रा शा दूर ऐ पर मतलब शैह्रा शा दूर ऐ पर साढ़े इत्थे आसमान पर अच्छा मतलब ब्यूह् लभदा अस तारे असें बड़े सौह्ने लभदे इत्थैं अस प्हाड़ी पर जंदे ठी प्हाड़ी छड्डो अस अपने घरै दे छत्ते पर बी चड़चै तां बड़े सौह्ने सौह्ने तारे लभदे असेंगी पूरा इक मतलब मजा आई जंदा नजारा लेइयै